میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کرنا پسند کروں گا کیوںکہ جب دوست ساتھ میں ہوتے ہیں تو ہر مشکل کا سامنا ساتھ میں کرتے ہیں اور دوست جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو سفر ہنستے مسکراتے گزر جاتی ہے اور سفر بہت اچھا گزرتا ہے سفر میں کوئی پریشانی نہیں آتی ہے نہ آپ خود کو بورنگ محسوس کریں گے بلکہ ہر جگہ انجوائے کریں گے اسی لیے میں اپنے دوستوں کے ساتھ سفر کرنا پسند کرتا ہوں